सारें कशा जादै प्रीकॉशन केह् आक्खां तुसेंगी मिगी इंया सावधानी बरतने दा तैलूं मिगी जरूरत पौंदी जेल्लै में फुल्के बनांदी मेरे कन्नै हमेशा ऐसा होंदा कि में सारे फुल्के बनाई इंया फिट फाट होई जन्नी जेल्लै लॉस्ट दा इक्क दौं फुल्का बचदा ते मेरा इंया आखदे नी कि कोई परमात्मा दी तरफा मिगी कोई फटकार ऐ कि मेरा ओह् हत्थ जलदा गै जलदा ते जेल्लै फुल्के दी फूक निकलदी ना ओह् गरमा गरम ते बहुत इंया आखदे न कि इंया कलेजा चीरी ओड़दी इंया अंदर फाड़ी ओड़दी ते ओह् आह्ला स्हाब करदी ऐ ते में केह् करनी में केह्ड़ा प्रीकॉशन लैन्नी होन्नी केह्ड़ी सावधानी बरतनी होन्नी हमेशा पैह्लें ते में हत्थें कन्नै तौले तौले फुलके गर्म गर्म करदे जाना ते हून में करनी उच्चा लेई लैनी होनी जिसी हून मिगी हिंदी बिच चेता निं आवा दा हून साढ़ी भाशा बिच उसी आखदे उच्चा जेह्दे कन्नै फुलके ई फकोने कोला तौले तौले कड्ढी लैन्नी होन्नी ते मेरा हत्थ फकोई जंदा